हय आमच्या वाठाराक एक ऑस्पिटल आसा थंय वसपाक आमकां कमीत कमी धा ते पंदरा मिनटां लागतात तें ऑस्पिटल आमचें गॉरमँट आसा थंय स्कॅनींग करतात रगताची चांचणी करता एक्स्रे बी काडटा चडान चड जे फॅसिलिटी आसा ते थंय आमकां एवेलेबल आसा आमचे सगळे लोक चडांत चड त्याच ऑस्पिटला वयता दुसरें ऑस्पिटल अशें आसा आमकां बट टें पयस आसा लायक मारगांव आसा थंय आमकां वचपाक येवपाक चड पयस पडटा आनीणी हे ऑस्पिटल काणकोण सामकें लागीं जाता ताका लागून आमी चडांत चड थंयच वसून आमचे ट्रिटमॅण करता

सो केन्नाय आमकां चड एमजंसी आसली न्ही जाल्यारत आमी वॉस व्हडल्या ऑस्पिटला वयता नातर आमी सगळे काणकोणूत ऑस्पिटला करता थंय आमकां कसलेत प्रॉब्लम आसना बिकॉज येवपा वसपाकय लागीं आसा डॉक्टर तर सगळे कॅरींग तांचे ट्रिटमँटूय आमचे बरे करता तांचे फॅसिलिटीय बीन बरी आसा